जोधपुर शहर में स्वास्थ्य सेवाएं तो हमारे इधर बहुत सारे सरकारी अस्पताल है प्राइवेट अस्पताल है क्लिनिक है डॉक्टरों के और सरकारी अस्पतालों में हमें सस्ती सस्ती तो क्या मैं बोलूँ पर एक मात्र दस रुपये आधार कार्ड से ही हमें दवाई प्राप्त हो जाती है इधर बढ़िया बढ़िया डॉक्टर हैं जो हमारा चेकअप करते छोटी से छोटी बीमारी से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारी तक के हमारे पास डॉक्टर है इधर जोधपुर में यहाँ पर आपको हर जगह अस्पताल मिल जाएंगे प्राइवेट अस्पताल मतलब मैं अगर बात करूँ एक एरिए में लगभग तीन से चार अस्पताल तीन से चार महिलाओं के लिए अलग अस्पताल हैं अब गर्भवती महिलाएं हैं तो उनके लिए अलग अस्पताल में जगह हैं सरकारी अस्पताल है यहाँ पर मथुरा दास माथुर महात्मा गांधी अस्पताल और छोटे छोटे और भी अस्पताल है जो ग्रामीण क्षेत्र के बाहर बाहर की साइड ग्रामीण क्षेत्र में या इधर देखा जाए तो रेज़िडेन्सी है और सतीबाला अस्पताल है जो सुभाष चौक के इधर आता है ऐसे बहुत सारे अस्पताल हैं जो हर जगह महिलाओं के लिए या या और भी लोगों के लिए जो मात्र दस रुपये या आधार कार्ड बस आधार कार्ड दिखाओ और आपको जो भी आपकी बीमारी वो आपका चेकअप कर देंगे यहाँ पर अगर बड़ी से बड़ी बीमारी होती है तो चिरंजीवी योजना है जो ये योजना है हम पच्चीस लाख तक का इलाज मुफ़्त पच्चीस लाख तक का इलाज हमें सरकार करवाती है एक तरह देखा जाए अपना में बहुत बड़ी बात और एक जोधपुर में काफ़ी अच्छी बात है